میرا نام اسجد عالم ہے میں بہار کے ایک ضلع مغربی چمپارن سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک کسان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میری ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ کے ایک مدرسہ میں ہوئی ہے اور تقریباً میں بارہ سال کے ہوا جب میں اپنے علاقہ سے نکل کر لکھنؤ آیا اور وہاں میری ثانوی تعلیم ہوئی تقریباً آٹھ سال تک میں لکھنؤ میں رہا وہاں پر اپنی تعلیم مکمل کری اس کے بعد میرا یہ خواب تھا کہ میں ہائیر تعلیم کے لیے دہلی کا رخ کروں اس کے لیے میں نے تیاری کری اور جامعہ میں انٹرنس کا اکزام دیا اور یہاں پہ میرا سلکشن بھی ہوگیا یہاں میرا انتخاب ہوگیا میرا خواب تھا کہ جامعہ میں پڑھوں اور وہ خواب میرا مکمل بھی ہوا ابھی یہیں پڑھائی کر رہا ہوں مجھے کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے دونوں کا شوق ہے اسی طریقہ سے میں اگر کہیں کا سفر کرتا ہوں تو ضرور وہاں کے متعلق اور جو کچھ دوران سفر میرے ساتھ ہوتا ہے اس کو میں قلم بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی طریقہ سے مجھے ناول پڑھنے کا بھی شوق ہے اس میں انگلش ناول بشمول انگلش اور اردو ناول کے

مجھے مستقبل میں ایک ایڈمنسٹریٹو کے طور پر ذمہ داری نبھانی ہے اور اس کے لیے میں اپنی تئیں پوری کوشش کررہا ہوں

یہی ہے کہ میں